मैं मेरी पसंदीदा फ़िल्म के बारे में बात कर सकता हूँ मेरी पसंदीदा फ़िल्म शोले है मैं इस फ़िल्म को इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि इस फ़िल्म के कलाकारों ने इस फ़िल्म में बहुत अच्छा अभिनय किया था इस फ़िल्म के गाने भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस फ़िल्म में अमिताभ बच्चन धर्मेन्द्र हेमा मालिनी जया बच्चन संजीव कुमार और अमजद खान सचिन ने अभिनय किया था इस फ़िल्म के सारे गाने मुझे अच्छे लगते हैं इस फ़िल्म के सभी कलाकारों का अभिनय भी मुझे बहुत अच्छा लगता है यह फ़िल्म अपने ज़माने की सबसे बड़ी प्रसिद्ध फ़िल्म रही है इससे ज़्यादा प्रसिद्ध फ़िल्म आज तक कोई भी नहीं बनी है